मोनसे बाजारआव आङो इन्दि बिराद मोजां आं बायनानै लाबोदों आं बेखौ जोमनोबो ओरैबायदि मोजां मोनो आं बे इन्दि जिखौ बायदिसिना टाउन फ्राव थांनायावबो आरो न'फ्राव एसे माबानायाव एसे गामिफ्राव बेरायनायावबो आं बे जिखौ इन्दि जिखौ बिराद जोमनो मोजां मोनो आङो